जब मुझे मेरी भाभी जी के साथ समय बिताना होता है तो मैं अपनी भाभी के साथ रसोई मे हाथ बटाती हूँ तथा उनसे नई नई बातें सीख लेती हूँ दिन भर मैं क्या बात हुई वो जान लेती हूँ क्योंकि मेरी भाभी दिन भर काम में व्यस्त रहती हैं तो मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाती है और हम भी अपने काम मे व्यस्त रहते हैं तो ज़्यादातर घर में बात नहीं हो पाती है जब भी खाना बनाने के लिए भाभी का हाथ बटाती हूँ तो कुछ समय मैं अपनी भाभी को दे पाती हूँ और हम परिवारजन सब साथ में मिलके जब खाना खाने बैठते हैं तो खाने पे हमारी ज़्यादातर बातचीत होती है कभी कबार मैं अपने बड़े भैया के साथ छत पे टहलते टहलते बात करती हूँ और चाचा से भी मैं बात करना पसंद करती हूँ टी वी देखते हैं हम साथ में बैठके तब हमारी कुछ चर्चा हो जाती है शाम की चाय पे कुछ चर्चा हो जाती है अलग अलग प्रकार से हमारे घर मे बात करने का हमने साधन ढूँढके रखा हुआ है ज़्यादातर तो मेरी खाने पर ही चर्चा होती है